मैं बहुत पहले कुछ चीज़ों को याद कर रहा था मैंने देखा लोग ऐसे काम करते हैं तो मुझे कुछ उनसे जानकारी प्राप्त हुई और मैंने आर्टिकल के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखा कि इन आर्टिकल्स में हम लोग किस स्तर से क्या काम कर सकते हैं तो यह अपना आर्टिकल से हम लोग बहुत चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है बहुत हम लोगों भी गए हैं दो तीन साल आर्टिकल का काम किया और ड्राइंग ड्राइंग हम लोग भी यह फेवरेट थी कौन चीज़ जो है कुछ सालों पहले जो कि हम लोग कॉलेज्स में और यह अपने इस्कूलों में पढ़ते थे विद्यालय में तो हम लोगों को यह हैं टॉपिक्स बाँट एक इजी था मतलब अच्छा था और हम लोगों ने इस पर बेसिक्सस्ली मतलब काम किया अच्छा हम लोगों को फील हुआ और काम करने के बावज़ूद फिर भी हम लोगों ने देखा कि इससे हम लोगों को ज़्यादा ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हम लोग अच्छे से काम करने लगे और इसीलिए हम लोग इसका ज़्यादा हमको ज्ञान है और हमें इस चीज़ों सा हम लोगों को वह आकर्षित कर सकते हैं हैं ना तो